جی ہاں میں سب کے ساتھ کھانا پسند کرتی ہوں کیونکہ سب کے ساتھ کھانے میں ایک الگ ہی مزہ ہے اور بہت سے ایسے موقعے آتے ہیں ہماری زندگی میں جیسے کہ کبھی ہمیں کوئی اچیومنٹ ملی ہے یا کوئی ایسا اسپیشل ڈے ہے کوئی اینیورسری ہے بر ڈے ہے تو ان سب موقعوں پر ہمیں سب لوگوں کو انوائٹ کرنا لنچ یا ڈنر پر اور ان کے ساتھ کھانا کھانا اچھا لگتا ہے اور اس سے ہمیں ایک الگ ہی لطف ملتا ہے اور ہم نے ہاں بڑی تکالیف دیکھی ہیں جیسے کہ شادی شادی اٹینڈ کرتے رہتے ہیں رلیٹوز کی ہو یا فرینڈس کی اور مذہبی لنچ بھی دیکھے ہیں جہاں پہ بہت ہی اچھا ماحول ہوتا ہے سب ساتھ میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں